दूआ प्रोडक्ट में मंगाया हा ऑनलाइन ईयरफोन मंगवाए हे बिल्कुल गै बेकार चले बिल्कुल गै बेकार आखदे निं कोई कोई चीज़ लैओ बड़ी शैल चलदी कोई कोई चीज़ बड़ी बेकार चलदी कंपनियां गै होन भाएं दुकानदार होङन पैह्ली बारी मंगवागे ऑनलाइन मंगवागे अगर दुकान पर जाइयै लैगे ते बड़ी शैल चीज़ देनी भई गाह्क खचोआ दा इसी खिच्चो दूई बारी तुस ओह् चीज़ लैने गी जाह्गे ना ओह् चीज़ तुसेंगी लब्भनी गै नेईं कोई बी चीज़ लैओ ऑनलाइन लैओ दुकान परा लैओ पैह्ली बारी ओह् शैल थ्होंदी पर दूई बारी जेल्लै ओह् बंदा दूई बारी चीज़ लैने गी जंदा ना में दूई बारी चीज़ लैने गी गेआ ना पर आंदी पिच्छुआं दूई बारी जेल्लै पाई रंग उड्डी गेआ ओह्दा धुप्पा लानै कन्नै रंग उड्डी गेआ ओह्दा बड़ी बेकार चीज़ निकली इक्क टीशर्ट आंह्दी ते इक्क ईयरफोन आंह्दा टीशर्ट दा रंग उड्डी गेआ ईयरफोन दंऊ दिन बी नेईं चले खराब होई गे